गोदोनि दिनाव दैखरानो बेसेबा गोजान गोजानावसो गंफा गंफा थायोमोन आरो बेखौनो गामि गंसेयाव गामि मोनफायाव गंसेल दैखर थानाय खायनो जों गोजान गोजान थांनानै दुगै हैनांगौमोन जानायनि दै रोगानानै लाबो नांगौमोन आरो खामानि मावनाय आवबो बाहायनाय बाहायनायावबो जों जोबोद खस्थ' मोनबोदों आरो जि जोम सुनायाव जों गोजान गोजानाव जाम्फैफ्रावसो थांनानै सुयै नांगौमोन दैमा दैसाफ्राव थांनानै सुहै नांगौमोन दानि दिनाव बेफोर बायदि खस्थ'आनो गैला गासिबो कल दैखर गासिबो न' न' थाजोबनायखाय जों खस्थ'खौनो मोनबोआसै आरो बै समाव जोंनि दिनाव बेफोर बायदि सुबिदाफोरखौ जों मोनबो फेराखै दा जों जेबो खस्थ'खौनो मोननाय बादि मोनासै दा बेफोर बायदिखौ जों बाहायनो मोन्नानै दैनि थाखाय जों बेराथ खस्थ' मोनो न' दै गैयाबा जोंहा गाव गावनो खामानि मावनाय जानाय लोंनाय दुगैनायाव जों बिराथ खस्थ' मोनो दै गैयाबानो जेबबो माल माथा थोरसि लथा गासिबो सुनांगौ राहाआनो गोथेनाय बायदि जायो दै थायोब्ला जों गासिबो खामानिखौनो गोसो बायदि मावनानै लानो हायो जों गासैबो दुगैनाय दै लोबनाय जि जोम सुनाय आरो न' बां हुनाइ गासिबो दैजोंनो खामानि मावजोबनाय जानायखायनो जों न'आव दै थाखायोब्ला गाव गावहा सुबिदासिन जायो आरो मालायनाव थांनानै दै गोजानाव लाइनानै जाब लायनानै खामानि मावब्ला जों जोबोद खस्थ' मोनो